आंनि फार्स एक्सप्रेशन बायनाइ प्रडाक्टनि सायाव आं मोनसे फ्लिपकार्टआव जुटा आङो अर्दार खालामदोंमोन बे जुथाया दा सफैबाय सफैनानै आङो जोबोद गोजोन्नाइ मोन्दों रंजानाइ मोन्दों मानोना जेरै बाइदि आङो हाम फसाइदोंमोन आं हामजादोंमोन बे प्रडाक्टखौ थिक बेबाइदिनो सफैबाइ आरो आं दासिमहालागै गाननानै गोजोन्नाइ मोनदों आरो गोबाव जोरबाइबो दासिमबो कालार आरि जेबो खाराखै जोबोर मोजां बे प्रडाक्टआ आं बि बिनिखाइनो जोबोर गोजोन्नाइ मोन्दों आरो